हांव गोवा पळोवपाक म्हणजे गोवान मातशे गोंयचे खूब आयकलां हांवें हांगासल्लो निसर्ग आनी गोवा पळोवपाक फर्स्ट टायम हांव आयलां मातशे हॅल्प जाय आशिल्ली

म्हाका मातशे कुळागरां हो शब्द आयकला कुळागरां विशीं जाणून घेवपाचें आसा म्हाका

आं हां हां हां

आं हां हांव पोंडा सायड येवपाक सोदतां तें आयकलां हांवें म्हणचे अशें आतां विचारलें तेन्ना अशें म्हणून पोंडा सायड हांव हें करतां हां हां आतां आतां आयल्या पळोवपा म्हणल्यार सगळे वेवस्थीत सगळे ते झाडां बिडां तीं पळोवपाक जाय न्हय गोवानी सर्ग रम्य अशें म्हणल्यार जाता हेंवूय आयकून खबर आसा सर्ग सौंदर्याचो आस्वाद घेवपाचो आसा आं आं हां मागीर कुळागरांत झाडां कसल्या प्रकार म्हणचे कसलीं कसलीं आसता

आं हां आनी रावपाची वेवस्था जाता थंय तसोच म्हाका गोंयच्या जेवणाचोय आस्वाद घेवपाचो आसा

ताकाच लागून बरेचशे लोक म्हणजे ट्युरिस्ट आनी गोंयांत चडांत चड लोकांची गोंवा येवपाची इच्छा आसता आनी तांचें ते सपन पूर्णय जाता गोंयचे लोकय मायेमोगाळ म्हणल्यार जाता

आं

बरें तर बरी म्हायती दिली धन्यवाद

आं बरें